जोङो आबाद मावनानै जायो खिन्थु बे आबादाव जोंना मोसौ नांगौ मैसो नांगौ नांगाल जुंगाल आरो हायोब्ला जोङो पावार टिलार ट्रेक्ट'र अनेख रोखोम बायदिसिना बोरमा अमा दाउ गासिबो नांजोबगौ आरो मुनुस मायानो जोङो आबाद मावनाया मानि जोङो नांगालजोंबो जोङो आबाद मावनो हायो पावार टिलारजोंबो आबाद मावनो हायो जों बे आबादजोंनो मुनुस माया जोङो जिउ खाङो आरो न'खरखौ फोथाङो न'खरखौ फरायनो बायदिसिनानो थाखा फैसायावबो जोङो बेखौ फाननानैब्लाबो जोङो आबादखौ माबा आबाद मावनानै जायोब्ला जोङो फाननानै जोङो सिखा दिखायावबो फिसा फिसौफोरखौ जोङो सिखा दिखायावबो जोङो हेफाजाब होनो हायो थाखा फैसा दङब्ला जोङो फोरोंनो हायो आरो जोङो खिथि नङाब्ला जोंहाथ' जानो उफाय गैया जोंनि बर'फ्रा मानि हाल खेथि नङाब्ला जोंहा जेबो उफाय गैयैयाव जोङो खिथि खालामनांगौ जोङो मोसौजों नांगाल मैसोजों नांगाल आरो दानाथ' जोङो पावार टिलारजों पावार टिलारजोंबो एवो आरो बिनिफ्राय जोङो माबा ट्रेक्ट'र गिदिरजोंबो जों मावो नाथाय जोङो हाजिरा हिसाबै हाजिरा होनांगौ आरो दानाथ' हाजिराया बांबाय हाजिराया सासे मानसियावनो जोङो आलि खोनायावबो जोङो थिनस' सारिस' नांगौ दिन हाजिरा आरो बावहाय लोंहोदो साहा लोंहोदो मा लोंहोदो आरो अनेख कलेज फरायनानैब्लाबो जोङो हाल खेथि मावाब्ला जाहा उफाय गैया दा ओंखायनो जोङो बर'फ्रा जोङो हाल खेथि खालामनानै नांगालजों मोसौजों मैसोजों नांगालजों पावार टिलार ट्रेक्टर बेफोरजों गासिबो जोङो दैज्लाङा आथिं सेवहाब सेवहाब जोङो गायनाय फुनाय खालायनानै जोङो जिउखौ फोथांनानै दोनो